पाणीअ खे छाणण ऐं सु शुद्ध करण लाइ घणे ई घरेलू तरीक़ा आहिनि जीअं पाणीअ में फिटकरीअ जो गोल करे छॾिजे त जेका मिट्टी हूंदी आहे उहो हेठि तरे में वञी रहजंदी आहे पाणी हिकदमि साफ़ु थी मथे अची वेंदो आहे या वरी पाणीअ खे उबारे करे उन खे थधो करे यूज़ करे सघूं था उन में क्लोरीन विझी करे बि पाणीअ खे पाण साफ़ु करे सघूं था पुराणे ज़माने में टिनि मटिकनि जी टैक्निक हूंदी हुई जंहिं सां बि पाणी हिकदमि साफ़ु थी करे निकिरंदो अहिड़ी तरह घणा ई पाणी साफ़ु करण जा टैक्निक आहिनि ऐं अॼुकल्ह त नई टैक्निक जे हिसाब सां आर ओ आहे ऐं मशीनूं लॻियल आहिनि जंहिं सां पाणी साफ़ु थी करे निकिरंदो ई आहे